छत पर हम जो पौधे लगाते हैं वो छोटे छोटे पौधे होते हैं जैसे गुलाब के फूल के पौधे गेंदा के फूल के पौधे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे होते हैं जो हम छत पर रखते हैं और उसकी सिंचाई करते हैं अच्छे से देख रेख करते हैं तो वो बड़े होकर फूल उसमें फूल निकलते हैं अच्छे लगते हैं लेकिन जो जमीन पर या आस पास के पौधे लगाए जाते हैं वो जैसे आम के पेड़ अमरूद के पेड़ या नींबू के पेड़ ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं जो जमीन पर लगाए जाते हैं ऐसे ही हमने एक बार नर्सरी सिर्फ एक आम का पौधा लेकर आई थी और उसे लगाया बट लेकिन वो अच्छा नहीं हुआ वो सूख गया फिर हम वहाँ गए और उनसे कहा कि ये कैसा पौधा दिए थे आप ये अच्छा नहीं हुआ ये सूख गया फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आपने इसको अच्छे से खाद नहीं दिया होगा तो उसने एक पेड़ फिर दिया एक पौधा हमें आम का फिर दिया और कहा कि थोड़ा सा खाद दिया उसने कहा कि ये ले जाइए और इसमें अच्छे से खाद दीजिए और समय पर इसको पानी दीजिए इसकी देख रेख कीजिए फिर अच्छा हो जाएगा हम उसे घर लेकर आए और वो पो पौधा हमने लगाया और उसकी अच्छे से देख रेख की खाद दिया और समय समय पर उसका ख्याल रखा और गर्मियों से हर समय पानी दिया अच्छे से और ठंडी में उसे थोड़ा जो ओले पड़ते हैं उससे बचाने के लिए ढक कर रखा फिर बरसात में वो बहोत अच्छा पौधा हुआ बहुत अच्छा हुआ और बाद में उसमें बहुत अच्छे से फल लगी तो जमीन पर जो पौधे होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और उसमें बहुत सारे फल लगते हैं